नमस्ते हमको भैया लैपटॉप चाहिए कितने तक उससे नीचे नहीं है बढ़िया है बढ़िया है कुछ गारंटी वग़ैरह है ताे क्या मेरी आवाज़ हमको बढ़िया ही कम्पनी चाहिए विन्डो इलेवन थोड़ा सही लगाइए थोड़ा सही लगाइए

ठीक है अच्छा हमको बढ़िया ही चाहिए विन्डो इलेवेन विन्डो बिन्डो इलेवन ठीक है लेकिन बढ़िया है आपकी दुकान कतने बजे खुलती है हम कितने बजे तक आ जाएँ थोड़ा रेट सही लगाइए हम आपकी दुकान के बारे में बहुत सा नाम सुने हैं